अगर आप देखते हो के जब लोग ड्रा करना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों का ड्राइंग करने का तरीका बहुत ही अलग होता है जैसे के अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है के अगर उसे उसकी ड्रा करनी है तो उसकी शीट उसकी जो शीट होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए वो किस किस नंबर की और किस साइज़ की पेंसिल का यूज़ कर रहा है उसमें भी नंबर्स चलते हैं मुझे नहीं पता है क्या नंबर होता है बट नंबर्स चलते हैं किस तरह का कलर किस तरह का पैन वो यूज़ कर रहा है कैसी उसे शैड्स देने हैं क्या करना है इन सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना होता है प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है आज के ज़माने में आप देख रहे है कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन सबसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इन सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस तो आप करो जितनी कम है वैसे तो तो अनुमान रूप से मैं ये नहीं बता सकती कि उन्हें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए पर मैं ये कह सकती हूँ कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक ग़लती जो होती है वो उन के आर्ट को ख़राब कर सकती है तो उन्हें बहुत सारी गलतियों का ध्यान रखना होता है